आमी सोयरे आमच्या घराकडे आयलें तेन्ना तांकां बरें पद्धतीन तांची विचारपूस करतात तांकां जाप दितात आनी तांकां चाहा बाकीची अन्य खाण्याची वेवस्था करतात त्याच बरोबर म्हाका बाकीचें सोयऱ्यांक रांदपा खातीर तांकां आमच्यो ज्यो गांवठी भाज्यो आासा उदारणांत तांबडी भाजी देट्याची भाजी किल्ल अशीं भाजी करून तांकां दिवपाची उमेद आसा